बोली वकील साहब नमस्ते वकील साहब जऊन आपको दिया है केस हमारा फ़ाइनल कब होगा क्या अगले महीने में

सात तारीख का मेरे ज़मीन वाला काम जौन है मैम सीता देवी हाँ आप तो वकील साहब कहा कि जल्दी से हो जाएगा और समय बहुत लग रही है और जौन ज़मीन वाला बगल में है वकील साहब रोज़ लड़ाई करता है काहे ला उससे लड़ाई करें हम हर तारीख पे जाते हैं मतलब कौनो काम नहीं होता है तो वकील साहब अबकी तारीख में गए फिर अगले तारीख लगा के छोड़ देहें कौनो काम नहीं किया ठीक है वकील साहब मतलब कुछ जज साहब से आप बहस करिए ना हमारा काम थोड़ा आगे बढ़ाइए फ़िर से आप जज साहब से वकील साहब आप कुछ बहस करो मेरा काम आगे बढ़ाओ नाय तो फिन बगल वाला लइ लेगा तो मैं क्या करेगी वकील साहब अबकी तारीख कब लगी है तो वकील साहब अबकी तारीख पे आए तो कुछ पैसा ओएसा लगेगा ठीक है तो वकील साहब इसके पहले भाई एक हज़ार हमने दिया है ठीक है वकील साहब वैसे कोई बात नहीं ना मतलब अभी हमारा काम करवाइए ठीक है वकील साहब